सर आप बिजली ऑफ़िस नरसिंहपुर से बात कर रहे हैं

मैंने यह जानने के लिए कॉल किया था कि वह मतलब जो मेरा पिछले एक साल का बिल है बारह महीनों का क्या उसकी लिस्ट बता सकते आप कितना है

जी मेरा मीटर का नंबर है ज़ीरो टू वन डबल सेवेन देवेन्द्र सिंह पटेल जी के नाम से

ओके आप चेक करके बता दीजिए

जी जी हाँ देवेन्द्र सिंह पटेल जी के नाम से आएगा जी सर बारह महीनों के बीस हज़ार रुपये इतना ज़्यादा कैसे हमारे यहाँ तो कुछ यूज़ यूज़ भी नहीं है सर

तो बिजली बिल में कोई छूट नहीं मिल सकती क्या सर चेक करा लीजिए आप क्योंकि इतना सारा बिल तो तीन महीने से तो घर में कोई था भी नहीं घर तो खाली पड़ा रहा फिर भी इतना ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा आया यह बिल आप एक बार चेक कराइए

तो सर बिजली बिल भुगतान करने के लिए मैं ऑनलाइन कर दूँ या आपका कोई कोई ऐप है जिससे बिल हो जाए हाँ जी मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ घर से जी तो आप बता दीजिए